मैट्रिक पास केलाके बाद एगो एहन समय आएल जे बाबूजीसँ सलाह लै पड़ल कि हम कि कोना करी कतऽ पढ़ी तऽ बाबूजी सलाह देलक जे संस्कृत कॉलेजमे पढ़ श्री उग्रतारा भारती मण्डन संस्कृत महाविद्यालयमे महिषीमे नीक पढ़ाइ होइ छै ओतऽ हम नाम लिखेलहुँ बाबूजी कहलक तऽ नाम लिखेलहुँ एतऽ लेकिन ठीकेमे नीक पढ़ाइ होइ छै एतऽ हमरा बड़ नीक लागैए एतऽ पढ़ाइओ बढ़िआँ होइ छै एहिसँ आगू हम किछु कऽ सकै छी एहि दुआरे बाबूजी कहलखिन रहै तऽ हम नाम लिखा लेलिए एतऽ हम पढ़ै छिए